दे आबादारिफोरालाय जायखि जाया दुब्लियाव खिथि माइ गायनाय बायदिसिना मैगं गायनाय फानलु गायनाय बायदिसिना दोङो हायजें हालदै दायो गायो जों बारि बागानाव बायदिसिना गय गायनाय अनेख खोजों खेथि खालामनो हायो जों गावनि आखाइजोंनो मावनाय दांनायखो मावनाय दांनाया मोजांसिन जायो जोंहा जा गायनाय फुनायनि थाखाय जों आबाद माबायदि बिजिनेस मैगं फानोब्ला जों बिसिबां इन्काम जायो आरो ओमफ्राय माइरं फाननायाव जों बिसिबां इन्काम जायो जोंहा इन्कामा बांसिन मैगं थाइगं फाननायाव जायो माइरं फाननायाव बिसिबां इन्काम जाया सि दानाय बायदिसिना दानायखो आरो खामानियाव एसे गोख्रों जानांगौ मानसिया दानाय लुनाय बायदिसिना बेफार फालांगि मावनायाव जिसिबां हायो गोख्रोंहै जानो हायोब्ला जोंनि गायनो इन्काम जानायबायदि मोनो आरो ओमफ्राय जों दा बायदिसिनाखो आबाद मावनो थाङोब्ला मावनो थाङोब्ला गावनि आखाइजों मावनाया बांसिन इन्काम गावनि गायनाय फुनायखोनो फाननो लाङोब्ला जोंहा बांसिन आबाद जानायबायदि मोनो आरो ओमफ्राय दा जों बेसेनखौ बुरजा बेसेनाव फाननो हायोब्लानो जोंनि फैसाया बांसिन फैयो इन्कामा फैयो आरो ओमफ्राय आबाद मावनायाव जों गाव बायदि गोसो होनानै मोजां गायोब्लानो जोङो बेफोरबायदि आबादखो गाव मोनो आरो मैगं थाइगं गायनायावबो जों बायदिसिना हासार अनेख माबा माबि होनानै गायोब्ला बेफोरावबो बांसिन मुलामफा मोनो जों गय दंफांखो जेरै गायो नालेंखर दंफांखो जों गायो बेफोरावबो हासार अनेख होनो हायोब्लासो जों मोजां आबादखो मोनो नाथाय जों साफ्लाय साहा दंफां गायोब्लाबो बेफोरावबो जों मोजां माबा होनो हायोब्ला हासार होनो हायोब्ला बेफोरखौबो जों मोजां माव आबाद फैनाय बायदि मोनो बे फैसाखौ इन्कामाव फैनाय बायदि मोनो जों दिनै सानसे थिखा गानलाखानो थाङोब्ला जोङो माबा साहा केजि मोनसेयाव स्नि रांहै खायोब्ला गासै जोङो सानसेयाव स्निजौ स्नि स्निजि केजिफोर खानो हायोब्लानो जों बिसिबां इन्काम जायो हाजिरायाव थामजौहै खामानि मावोब्ला हाजिराया एसे लसबायदि जायो ओमफ्राय जों थिखाहैखायोब्ला स्निजि दाइनजि दाइनजिबा गुजि बेफोरबायसा खानो हायोब्ला जों साहा खानायावबो जोंहा बहुद इन्काम जायो जों बिसिबां इन्काम जानायबायदि मोनो ओंखायनो आं गावनि मावनायबायदिहै आं जिखो हायो बेखोनो मावो आं हाजिरा खायोब्ला लस जानाय मोननानै आं साहा खानायखोबो थिखाहै खायो थिखा खायोब्लानो जोंनि बांसिन इन्काम जानाय जायो बिनिखायनो जोङो साहा खानाय बायदिसिना हाजिरा मावनायनि हाजिरा मावनायखौ दोननानै जों थिखा खामानिखौ बांसिन मावनाय जायो आर बेनिफ्राय जों मैगं थाइगं फाननाया दिनै खम बेसेनाव बायनानै फाननो हायोब्ला मैगं फाननायाव माबायदिहै इन्काम जायो बेफोर इन्कामा नाथाय आं मिथिखानायसो आं दाबो माइरं फाननाय बिजनेसखो आं दाबो मावगासिनो थायो आङो हाबा जानायनि जिनै नैरोजा जिनै मायथाइनिफ्रायनो आं बे गामियाव फैनानै आं माइरं फाननायखोबो आं फानगासिनो बेफोराव माबायदि इन्काम जादों माइरं फाननायाव इसिबां इन्काम जाया नाथाय मैगं फानोब्ला बांसिन इन्काम जायो मैगं थाइगं फाननाया बांसिन इन्काम माइरंखोबो इन्काम जाया होनना बुंजाया गासै माइखो बायनानै गुन्दै सुन्दै गासैखौबो फाननानै जुदि फैसाखो मोनो होमब्लानो बियाव बांसिन इन्कामखौ मोनो आरो इन्काम जानायबायदि मोनो नाथाय आं दाबोनो फानो फाननाया दायो आं इसिबां फैसा इन्काम खालामनांगौ आं बेखो आं गावनो मिथिगौ गावनि जानायखो आं गावनो इन्काम खालामनानै जायो नाथाय आं हौवाया गाव गारि सलायोब्लाबो आं हौवानिजों जानाय होननानै आं बुंनानै लाया गासैखोबो आं गावनो गावनि आथिङाव आं गावनो गसंखानाय थाखाय आं सिख्ला बैसोनिफ्रायनो बेफोर बेफार फालांगिखो खालामबोबाय थागारनायसो आं उन्दैनि जिनै जिथाम बोसोरनिफ्रायनो आं फालांगि खामानिखौ मावबोबोखानायसो बेखायनो आङो फालांगि खालामनायखो दासिमबो गारखाया बेवहायबो आं फालांगियाव जोबोर मोजां मोनो होननानै आं बायदिसिना बेफार फालांगिखो आं गोजोननाय मोनो आरो आं गावनो बिसिबां इन्कामखो सिगांनिफ्रायनो मिथिखादों मैगं थाइगं खनसेलागैनो बायदिसिना लांफायो माइरं कुइनटेलसे फाननो थाङोब्ला बिसिबां इन्काम मोनो आरो मैगं बाजिकिल'सो फाननो हायोब्ला बेसेबां फैसा फैयो बेफोरखो आं गासिखौबो मिथिखाजोबो नाथाय आं दासिमबो बेफोर बेफारावनो सोलिगासिनो थायो बेखायनो आं गसाया आंखो फोथांनानै जिसांखि फोथांना लाखिगोन आं बेफोरो फालांगिखोनो आं मावनानि जालांगोन होननानै आं सानो आंनि फिसानि इयुननि थाखाय आं जिखिनि इन्काम खालामनो नांगौ जिखिनि आबाद मावनांगौ बेखो आं दासिमबो आंनि देहायाल' मोजांहै थानांगौ बिनि थाखाय आं बेफोरखो आं खामायनो होननानै आं नाजालांगासिनो जों दा इसोरनि सायावसो इसोरनि सायावसोसै आरो आं जाबायदि आं नांगौ गोनां बेखो आं मावगासिनो दाबो आंहा फालांगि खालामनायाव जोबोद मोजां मोनो नाथाय आं फालांगिनि माबा बेलायाव आं गाज्रि नङा फालांगियाव अरायबो आं मोजांखा फालांगिखो आं दासिमबो सोलिगासिनो थायो